नमस्ते हाँ सर बोलिए क्या बात है मिल जाएगा सर हाँ है फूल है कई कई प्रकार के फूल हैं चमेली का फूल है अड़हुल का फूल है गेंदा का है हाँ मिल जाएगा सर

मिल जाएगा जो भी वैराईटी का आप खोजेंगे पूरी वैराईटी का यहाँ पे है कितना चाहिएगा सर हाँ सर ठीक है सर मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा

जी देखिए चमेली का फूल हे मिल जाएगा चमेली का फूल है हाँ ढाई सौ रुपया है अड़हुल का फूल है तीन सौ रुपए किलो है और और फूल है ढाई सौ का है बीस रुपए किलो है गेंदा का फूल है दस रुपए कीलो है उस हिसाब से रेट लगाया जाएगा सर आपको मिल जाएगा मिल जाएगा देखना है तो फिर देखने में उसका मिल जाएगा कम मिल जाएगा आपको छूट मिल जाएगा आपको वैसे बीस बीस पर्सेंट मिलेगा छूट आपको हाँ वो वो सब पच्चीस पर्सेंट एक पर मिलेगा एक पर बीस पर्सेंट उसपे मिलेगा दो गेंदा चमेली पे बीस पर्सेंट मिलेगा और अड़हूल पे पच्चीस पर्सेंट मिलेगा छूट उस पे जी हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा वो भी सारा हमारा जो गाड़ी में सजावटी होता है शादी विवाह में जो आते हैं शादी गाड़ी सजावट के लिए डकोरेसन में के लिए लगाया जाता है सारा फूल हमारे यहाँ मिल जाएगा गुलाब का भी फूल मिल जाएगा पूरा फूल हमारे यहाँ मिल जाएगा कार सजाने के लिए हाँ सर आपको पूरा रेट अच्छा लगाया जाएगा आपको पूरा थोड़ा नहीं बढ़ियाँ साफ़ फूल मिलेगा आप देख सकें कि मार्केटिंग में आपको भी लोग खरीद सकें आपको अच्छा रेट में दिया जाएगा हाँ आपका नुकसान भी नहीं होगा आपको बढ़िया रेट से दिया जाएगा ठीक है नमस्ते